हम वायर कटर लेने छेलहुॅं रहऽ तऽ काज तऽ ओ बहुत बढिऑं करैत रहऽ मगर बहुत जल्दी ही टुटि गेल